ना हमनायालाय हमदों आं आवगय बे हमनायाथ' साबा बिगथे ओरैनो सारग्रा जेखाइ खबाइ लानानै जोङो साथाम साब्रैजों गामियाव दंग'आवबा मोनसे गिदिद दैयाव हमहैयो हमनानै सारनानैबो हमो जोङो आरो बिनिफ्राय जेजों सारनानैबो हमनानै जाबोदों ओमफ्राय सानसेखालि मा जादों आं इसे उनाव आरो सिगांथारनि इसे उनाव गेजेर गुदुआव थारमानि बै फुथिमारि होननाय जायगा मोनसे हस्पिटाल दंमोन क'क्राझारनि खोला क'क्राझार टाउननि खोला फुथिमारि मोनसे माबा दंमोन हस्पिटाल दङ गभर्नमेन्टनि आमफ्राय बेवहाय आहा लोगो दंमोन बे लोगोखौ लानानै खाथियावनो मानि दै दं बेराद गिदिर गौरां दै बे गौरां दैयाव जोङो नाव फिसा फिसा दंमोन बे नाव फिसाखौ लानानै थांदों आरो बे आंनि लोगोआ आंनि दुइसिन सासे आंनि देरसिन सासे साथामजों गावसिनि न' खाथियावनो सारहैदों आरो फुथिमारि फुथिमारि ना फुथखिबारि फुथखिबारि बेवहाय जोङो सारदों सारनानै बावहाय इसे मोनदों आरो ओमफ्राय सेरबासो मोनबोदों बिदि मोननानै लाबोनानै जों बेवहाय गिनानै जोङो गिनानै जोङो सारबाय थायाखै मानोहोमब्ला मोनबावगौमोन बे बार फैनाया बे नावआथ' बेलथायगोन बेखौ गिनानै जोङो नावखौ बेलथाय जानो गिनानै फैदों आरो फैनानै बोरियाव गाखोबाय गाखोनानै बावहाय दसे मेंनायनि थाखाय दसे नैबे हस्पिटालाव दसे जिरायदों आरोखि जिरायनानै ग्रोब न'आव फैबाय फुथिमारि एखदम ओरैहाय क'क्राझारनि माबा खोला फुथिमारियाव बै सेरावनोखा दैयाबो बावहाय आंहा सासे माबा दंमोन सिनाखि मानसि दंमोन बिनि थाखायनो आं बावहाय थांदोंमोन बे फरायनाय समाव आरो बियो सिक्सटि फाइभ सिक्सआवनो आङो हजोंहाय थांनानै ना सारनानै जाफैदोंमोन आं थखन आं क'क्रझारावनो दंमोन बे हिसाबै दा गामियाव फैनानै आङो नुफैदों आंबो लायफादों गामियाव दंग' दंला फिसा फिसौ दङ खेथिनिबो आरो रिजाब ओनसोलाव दङ इसे बेवहाय जोङो रिजाब ओनसलाव थांनानै ना सारनानै लायदों है जेखाइ खबाइ लानानै सारहैनायाव इसे एनै मोनदों